जय झूलेलाल टेलीविजन जो नाटक सभ खां वधीक मूंखे कॉमेडी वणंदो आहे जंहिंमें कपिल शर्मा शो ऐं तारक मेहता आहे हुनमें जाम खिलण जो हूंदो आहे जीवन में टेंशनूं टेंशनूं हिक उहो ई आहे कॉमेडी जो इन्सानु खे ख़ुशी ॾेई सघंदो आहे ब्लड वधाए सघंदो आहे ख़ुशि थी सघंदो आहे माण्हू इन करे मूंखे कॉमेडी शो जाम वणंदा आहिनि ऐं माण्हू कॉमेडी टीवीअ में ॾिसंदी आहियां मुंहिंजा मनपसंदि नाटक इहे आहिनि जय झूलेलाल